हमे जब छोटा हलियै तभिए हमर मम्मी खाना बनाबैला हमरा सीखा देले रहै कभी काहेकि हमेलोग दूगो भाइये हीए आओर हमरा कोइ बहन नहि है तऽ हमलोगके खाना बनाना तऽ जरुरीपर जेतै ऐला कभी कभी मानलै मम्मीके तबियत खराब हो गेले तऽ खाना बनाना के लिए कोइ होबेला तऽ इसलिए हमलोग खाना बनबेला बचपनमे ही सीख लेलियै जब हमे आठमा नौमामे हलियै खाना बनाना वैसे तऽ सबके जरुरी हए सबके जरुरी होबे करै हऽ जीवनमे काहेकि तौं देख सकै आज अभी हमे यहाँपर मानिले पढ़ैला एलियै ठीक तऽ आब यहाँ पर तऽ हमर मम्मी पापा नहिए है हॉस्टलमे हमे हिए तऽ ओ अलग बात है लेकिन अगर हमे बाहरमे रहितियै तऽ के खाना बनेतिये हमरा खुदसँ ही खाना बनाबऽ पड़ितियै खाना बनाबैके खाना बनाबैके तरीका सबके अलग अलग होबऽ है जैसे कि हमे घरमे रहितियै तऽ वहाँपर हमरा सब सामान मिलतियै घरमे आरामसँ सब सामान रखल हऽ आरामसँ निकालि निकालिके आरामसँ बना लेली लेकिन यहाँपर जब हम यहाँ बाहरमे रहै पड़ियै तऽ यहाँपर खाना बनाबेके साधन ओतना कम है थोड़ा साधन कम है व्यवस्था कम है आओर उतना ऑर्गेनाइज तरीकासँ सबकिछु नहि रखल रहैके आरामसँ जैसे तैसे रखल होबे है हमे एकतरहसँ छम्य छात्र हीए छात्र छात्रे जैसन कर सकै है घर गृहस्थीके काम तऽ घरे गृहस्थी जैसन अच्छासँ होबऽ है तऽ मम्मी घरमे हम खाना बनाबैके तरीका थोड़ा अलग अगल रहितियै आओर यहाँपर आबैके बाद खाना बनाबैके तरीका थोड़ा अलग है जैसे कि साफ सफाइमे भी अन्तर हो जाबऽ है कभी कभी घरमे जादा स्वच्छ रहतै हलै काहेकि मम्मी किछु ने किछु काम करिए देतै आओर हम यहाँपर हिऐ तऽ कितना अच्छासँ काम करबै पढ़ैपर भी ध्यान देना है इसीलिए मैन हमर फोकस खाना बनाबेके होबै नहि कि ओकरा अच्छासँ जादा टेस्टी या फेर ऐसा कुछ तरङ्ग भरङ्ग